नमस्ते सर जी में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ हाँ जी तो जी आपका कैसा किस चीज़ मतलब क्या दिक़्क़त है आपको झगड़ा हुआ है तो मतलब इस क्या वजह थी कि पहले इसके यह आया आपके इस चीज़ के ऊपर डिपेन्ड करता है क्या हुआ झगड़े में और कैसे हुआ झगड़ा इस चीज़ के ऊपर डिपेन्ड करता आपने क्यों झगड़ा किया उसका रिज़न क्या था आप किस चीज़ के बारे में खेत के बारे में हुआ था ठीक है खेत के वजह से हुआ था तो मतब वह आपके रिश्तेदार थे खेत के ओनर थे या तो आप केस फाइल करना चाहते हैं किस चीज़ का उन्होंने आपको परेशान किया तंग किया इस चीज़ के ऊपर या तो फिर वह खेत दें चीज़ किस चीज़ के ऊपर आप केस तभी तो जी केवल यह झगड़े की वजह है कि वह खेत खेत से रिलेटेड क्या वह आपको ठीक है तो मतलब कि वह खेत से रिलेटेड खेत की वजह से आपसे वह झगड़ा कर रहें बिना किसी वजह से मतब उनका कोई हक़ नहीं बनता झगड़ा करने का ठीक है ठीक है ठीक है तो आपके वह आपका ज़मीन आपकी है वह ज़मीन आपकी ठीक है आपके पास जी वह डेपेन्ड करता है अब आपका केस कितना लंबा जा सकता है या कितना उलझेगा केस आप पहले फाइल्स वग़ैरह लाइएगा ज़मीन की फिर उसको देखने के बाद इन्टेन्सिटी तक जा सकता है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाँ मैं कितनी फीस चार्ज करूँगा आपके ऊपर तो आप फाइल पहले लाइए फिर मुझे विस्तार से समझाइएगा तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं कितनी फीस चार्ज करूँगा